मां रोटी ॾाढी सुठी कंदी आहियां मुंहिंजी रोटीअ जी सभु कोई तारीफ़ु कंदो आहे खिंचड़ी मूङ रां टमाटे जी चटिणी आलू तरियल गोभी पटाटा भिंडी तूरी लोकी करेला फुलको पूरी सब्जी इहे सभु सवला ठहंदा आहिनि पर डोढा कोकी लोला कढ़ी चांवर कढ़ी चांवरनि में सभ त पहले भाजियूं गॾु कबियूं आहिनि हुन खां पोइ ठहंदी आहे घुमाइबो आहे भुञण भुञण में थोरो टाइम लॻंदो आहे हिन करे हुन में थोरो टाइम लॻंदो आहे पुलाव बिरयानी में बि टाइम लॻंदो आहे बी वी टे पर बिह बिह पटाटा भुॻल मूङनि जी मूङल मूङल आहे भुॻल आलू आलू बंडा मंगोड़ियूं इहे सभु टाइम लॻंदो आहे